औ खोनादों नों ट्रेभेल एजेन्सि ना दायो नोंसोरनियाव जानाय लोंनायफोर माबाफोर माबा थांनायफोरा माबोरै अ ओमफ्राय जानाय लोंनाय माबाफोरा गासैबो नोंसोरनियाव दं

अ माने लान्सनि अपस'न गैया आरोना गैया औ औ औ ओमफ्राय मा माबासिम थांनो सान्दोंमोन आरो आङो कलकातासिम अ अ ओमफ्राय थानायफोरालाय अ बेडफोरा ओरैनो रुम मोनसेयाव कैतासो थायो

सिंगोल बेड ओमफ्राय माने मोनसे रुमाव बेड मोननै थानाय ने जागोन दे मोनथाम थानायखौनो होनबा जोंनो माबा खालामना दोन्दो होनबा

ओमफ्राय डेटआ आंनिया माबायावमोन फिफ्टिनआव नैबे मार्चनि

जाहैगोन ना औ जानाय लोंनायफोरा होनबा बेयावनो मोनखायो बा अ ओमफ्राय जानाय लोंनायाथ' ब्रेकफास्ट आन्था ने ब्रेकफास्टआव ओरैनो मा मा थागोन ओं माबाफोर मोनगोन ना मोना मा होनगोन बानानाफोर जेरै आपेल फ्रुट्सफोर थागोन जागोन दे होनबा औ मार्च फिफ्टिनाव ओं जागोन दे होनबा ना औ देह